हमर एगो दोस्त छै ओकरा लेल एगो अच्छा ही कहानी बनाके लिखलौ रहिए ओकरा लिए हम अच्छा से कहानी बनेलो रहिए जेकि ओकरा मे हँसी ओकरा मे मज़ाक़ रहै आओर सुनय मे अच्छा लागै तीन दोस्त के कहानी बनेलों रहिए तीन दोस्त मे एगो रहै बहरा एगो रहै लंगरा एगो रहै अंधा जे कि अंधा देख देखै नहि सकै रहय आओर लंगरा चलै नहि सकै रहै आओर बहरा जे सुनै नहि सकय रहै तीनो दोस्त के कहानी बहुत ही अच्छा रहै ओहिमे कोइ इंटरटेनमेंट करी दय रहै तऽ कोइ सुनि लै रहै कोई देखऽ नहि सकै रहै तऽ कोई वहाँ तक लए जाइ रहै हाथ पकरि के बहुत ही अच्छा रहै ओ कहानी हमर दोस्त सब बहुत नीक नीक सब छै ओ सब जादातर इएह कहानीए सब बना कऽ तब लोगो के हँसबै छै हँसब से आओर अच्छा करै छै लोक मन के हुल्लास बढ़बै छै बहुत अच्छा लागै छै कविता ऊविता लिखए मे आओर पढ़ए मे दोस्त के लिए